सरपांच बाय तुमी एक सुदारीक विचाराची आशिल्ले कारणान म्हाका कांय सुचोवण्यो तुमकां दियेनश्यो दिसतात तातूंत हांव एक ह्या वाठाराचो नागरीक जावन आसां पयले सुवातेर जर आमच्या ह्या ग्रामपंचायतीन हें पर्यटन जर सुदारपाक जाय जाल्यार म्हाका किदें दिसता आमच्या गांवांतले हे रस्ते पयलीं सारके करप खूब गरजेचें कांय रसत्यात दिकात ना आनी दशाय ना म्हळ्यार जाता कांय फावट अपघात ताका लागून घडटात कांय फावट पर्यटक हांगा येवपाक बेजारतात आनी ताका लागून किदें जाल्लें आसा बाजारान येवपाक आमकां लोकांक गिरायक जें आसा तें कमी पडटा हायवेची वाट ते लोक धरतात आनी ताका लागून सगळेच जें आसा तें हांगा ठप्प जाला तशेंच आतां तुमी जर पयलें आमचे सरभोंवतणी जें आसा तें जाय तें आमच्यानी करपाक येता सुदार आनी ताका लागून जें आसा तें चडान चड ट्यूरिश्ट हांगा येतले अशें म्हाका तरी दिसता जावं टुरिश्ट हांगा येतात म्हणटकर फेसिलिटीज ज्यो आसा त्यो बऱ्यो दिवपाक जाय कांय ना मेडिकल फेसिलिटी आमच्या गांवांत सामक्यो उणी प्रमाणांत आसा तुमी चडांत चड यें जें आसा फर्मासी ज्यो आसा जावं आमच्या हेल्थ सेंटरान एक दोतोर जावं एक नर्स बरी शिकिल्ली दवरप म्हाका तरी आसपाक जाय अशें दिसता आमचे नशिबान खोतीगांव वायल्ड लायफ सेंचुरी सामक्या धेप भर वाटेचेर आसा तेन्ना ती जर तुमी सुदारली थंयच्यान जर गाडयो बिडियो दवरल्यो आतां तुमी जर मुंबय वचशात थंयच्या नॅशनल पार्कानी आमी जिपी पळयतात त्या जिपीत आमकां शंबर दोनशे रुपया दिवपाक खंयच कुस कमी जायना म्हणजे आमकां कांयच वायट दिसना अशे वेळाचेर कित जाता तर ती जीप जो कोण चलयता ताका एक काम धंदो मेळटा आनी टुरिश्टांक आपुणूच सुसेगादीन हें पळोवन आयलो म्हण तोय आनंद मेळटा पळयात तुमी जमल्यार ह्यो गजाली करात तशें जें आसा आता हाॅलंडान पळया हाॅलंडान जर तुमी गेलीं जाल्यार तुमकां थंय न्हंयो ज्यो आसा त्यो बऱ्या कारणा खातीर वापरल्यो दिश्टी पडटात थंयचे बाजार जे आसा ते न्हंयचे देगेचेर भरतात आनी ताका लागून न्हंयतल्यान बोटींटल्यान प्रवास करत करत ह्यो गजाली शाॅपिंग करत कांय टुरिश्टांकय आवडटा आनी कांय लोकांकूय आवडटा ताका लागून धोंदोय वाडटा आनी त्यो बरोबर किदें जाता पर्यटना खातीर जे आयिल्ले पर्यटक आसा तांकांय बी एक समाधान जें आसा बरें गांवाक आयिल्ल्याचें प्राप्त जाता नशिबान आमच्या न्हंयो आसात वायल्ड लायफ सेंचुरी आसा बाजार आसा हें सगळें आसा आनी तुमी जर एक उमेदीचें आमचें सरपंच म्हण तुमी जर गजाली जर मनान हाडल्यो करपाच्यो जाल्यार म्हाका आमचो गांव सुधारपाक चड वेळ लागचोना अशें दिसता आमचें लोकल मार्केट जें आसा तें सुदारपाक जाय आमी भायल्यो भाज्यो चड हांगा इंनट्रोड्युस करिनासतना तुमी जर आमचे गांवचे लोकांक जर फायनानशली जर मात्सो आदार दियत आर्थीक पालोव जर दियत जाल्यार हांगचे लाॅकल भाज्यो लाॅकल फुलां हांकां बरें दीस येतले अशें म्हाका दिसता ते खातीर आमी ओरकिड्स जांव जरबेरा हाजें प्लांटेशन करनासतना गांवटी जे गोण आसात कोम्या शेकडां आबोली जावं मोगरी जावं जायो जुयो हांचे दीस बरें येतले लोकां कडेन चार पयसो जातलो तशेंच आमचे गांवचे एक फुल त्या लोकांक इंट्रेड्युस जातलें अशें म्हाका तरी दिसता त्याच बोरबर तुमी राजस्थान आमी जेन्ना राजस्थान वता जावं गुजरात वता तेन्ना थंयची लोकगितां आमकां आयकुपाक मेळटा स्पेशल जे टूर ओरगनायजर्स आसा ते आमकां असले भागाचेर व्हरतात जंय थंयचे लोकल म्युजीक तुमकां बरे पैकी आयकुपाक मेळटा थंयची लाॅकल म्युजिकाची इंस्ट्रूमेंट तुमकां एक मोडेलाचे फाॅर्मान विकत घेवपाक मेळटा आनी ते जर आमी हांगा जर करत न्ही आमचे गांवांत जाल्यार म्हाका दिसता की आमचे दीस सामके बदलतले आतां आमचे गांवचें लाॅकल वाद्य जें आसा तें घुमट आसा तीं घुमटाची जर प्रतिकृती करून जर हाडल्यो आनी ती तर मेमेन्टो म्हण जर आयिल्ल्यांक गेस्टांक जर आमी दिल्यो जाल्यार आमचें घुमट पुराय जगभर पावतलें हातून दुबाव ना तेच वांगडा घुमटान खंयच्या गांवान आयिल्ल्या पर्यटकाचें स्वागत केलें जावं वेगवेगळ्यो फुगड्यो धालो जावं शिगम्या गितां हातूंतल्यान जर लोकांचें मन रिजवण करपाक सुरवात केली जाल्यार पर्यटना खातीर राविल्ल्या सगल्या पर्यटकांकूय तें आवडटलें आमी नाका आशिल्लें धांगड धिंगाड जर डी जे लायलें आनी कितें लायलें हाॅटेलांनी जाल्यार तें एक वेळार कांय पर्यटकांक आवडना कांय लोक जे आसा ते सामके नीज हाजे उरता तांकां खास गोंयचें जांव खास आमच्या गांवडोंगरी जावं खोतीगांव जावं पैंगीण वाठारान जें लोकगितां आसात तीं आयुपाक तांकां आवड आसता अश्या वेळाचेर म्हाका दिसता की ह्यो गजाली जावपाक जाय तशेंच आमचे जे लाॅकल कोस्ट्युम्स आसात ताका आमी प्राधान्य दिवपाक जाय असो एक गांव तयार करपाक जाय जंय लाॅकल भाज्यो लाॅकल फ्रुटां लाॅकल फुलां लाॅकल म्युजीक लाॅकल काॅस्ट्युम तुमकां घाल्ले मनशां पळोवपाक मेळटलीं राजस्थाना सारक्या गुजराता सारक्या व्हडल्या व्हडले गांव हाजे अंडर तयार केल्यात जाका लागून खूब लोक हांगच्यान थंय तें पळोवपाक वतात तो आनंद घेवन येतात आनी मागीर फेसबूकाचेर सोशल मिडियांतल्यान मागीर आपली हें सगलें न्यूज सगल्यांक पावयता जर आमी जर आमचे गांवांत जर अशें केलें जाल्यार एक आदर्श ग्राम एक आदर्श गांव आमचो तयार जातलो आनी त्या बरोबर आमची ग्रामपंचायतिच्या फंडानूय बी वाड जातली आनी आयिल्ल्या पर्यटकांकूय बी धादोसकाय भोगतली